میں ایک اچّھی کراکری کی تلاش میں تھی جوکہ مجھے مل نہیں رہی تھی میں نے مالوں میں دیکھا بازاروں میں مارکیٹوں میں دیکھا میں نے مجھے وہ کہیں نہیں مل رہی تھی تو ایک میں ایک دن اپنی فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ گئی وہاں پہ میری فرینڈ گئی کراکری بہت پسند آئی جس کی وجہ اس کی وجہ سے میں نے بھی لے لی ایک کراکری جب میں مجھے مہنگی بھی ملی وہ بہت مہنگی ملی میں اسے منع بھی کر رہی تھی پر اس نے لے لی پھر بھی جب میں اس کو اپنے گھر لے کر آئی تو وہ میرے سارے پیسے ویسٹ چلے گئے کیونکہ وہ کراکری بہت کمزور تھی اور اس کا جو ڈیزائن تھا وہ بھی اس کا ڈیزائن میں بہت بیکار تھا میرے گھر والے مجھے ڈانٹ رہے تھے اور اس کے دو اور وہ ٹوٹ بھی رہی تھی جگہ جگہ سے اس پہ اسکریچ پڑے ہوئے تھے اس میں بہت ہی اسکریچ پڑے ہوئے تھے اور وہ بہت بیکار نکلی میرے پیسے بھی سارے ویسٹ ہو گئے مجھے گھر والے گھر والے طعنے بھی دیتے ہیں کہ کہاں سے لے آئی کیوں لے آئی جب اچّھی نہیں مل رہی تھی تو نہیں لانی چاہیے تھی مجھے بہت سنا رہے تھے میرے سارے پیسے ویسٹ چلے گئے تو میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی کراکری لیں تو دیکھ کر لیں اگر پرائز بھی بہت وہ رہتی